शिक्षाके रूपसँ देखल जाय तऽ महिलाके लेल जतेक फायदा छै ओहिसँ ज्यादा नुकसान भी छै महिलाके लेल जतेक बढ़िआँ छै ओहिसँ ज्यादे खराब भी छै कहल जाय तऽ महिलाकेँ ज्यादे खराबी छै जेनाकि महिलाकेँ इलेवन्थ करबा दै छै टू इग्यारहवीं करबा दै छै बारहवीं करबा दै छै तकर बाद ओकरापर ओकरा कहै छै कि अहाँ शादी कर लू अहाँ भऽ गेलै आब बहुते पढ़ि लेलहुँ आब जाउ शादी करू भ गेलै रोजगारमे भी छै अहाँ अगर रोजगार अच्छा कऽ लू तकर बाद अहाँकेँ अच्छा हसबैंड मिलत तकर बाद छोड़ि देबै अहाँ ओ महिलाकेँ बढ़ावा नहि देल जाइ छै तेनहाइते मतलब कहल जाय तऽ सभके लेल नहि लेकिन किछु के लेल सरकार अच्छो कऽ रहल छै किछु की सभके लेल अच्छा कऽ रहल छै सरकार ध्यान दऽ रहल छै जेना लोनके व्यवस्थामे ल लड़का लोकसँ लड़का लोकसँ चार पर्सेंट ब्याज चारि प्रतिशत ब्याज लेल जाइ छै आओर लड़कीसँ एक पर्सेंट ब्याज लऽ रहल छै रोजगारमे भी लड़काकेँ आरक्षण नहि देल जाइ छै ओकरा बहुत सारा आरक्षण देल जाइ छै क्योंकि बढ़ावा सरकार ओकरापर ध्यान दै छै पैसा मतलब पैसा एलेवंथ ग्यारहवीमे छात्रवृति मिलै छै बारहवीमे मिलै छै स्नातक कयलाके बाद मिलै छै तऽ सरकार ध्यान दै छै

समाजिक तौरपर भी आब स्त्री प्रधान देश तऽ छेबे करय सभसँ पहिने स्त्रीपर ध्यान देल जाइ छै जे भी होय स्त्री पहिला तऽ कहल जाय तऽ ठीक छै लेकिन जतेक ठीक छै ओहिसँ ज्यादे खराब भी छै आओर स्त्रीकेँ मतलब आब अच्छा तरहसँ देखल जाइ छै स्त्री आओर महिलापर विशेष ध्यान सरकारके द्वारा देल जाइ छै रोजगारमे शिक्षामे सभ तरीकासँ विशेष ध्यान देल जाइ छै